अगरि तकनिकी चुनौतियुनि जी मां ॻाल्हि कयां ऐं हुनमें सुरक्षा संबंधी जे की चिंताऊं आहिनि उन्हनि जी मां ॻाल्हि कयां त अॼकल्ह अहिड़ो घणेई मामला साम्हूं अचनि था जेका टेक्नीकल प्रगति जे बावजूदु बि उनखे टेक्नोलॉजी जी कुझु कमी पेशी जे कारणु उनजे अंदरि माण्हू लुटजी वञनि था पंहिंजे जान हानि या मान हानि करे छॾनि था ऐं ॾाढा चिंता ऐं तकलीफ़ुंनि में अची था वञनि जीअं त अगरि अॼु जे टाइम ते स्मार्ट डिवाइस एतिरा पावर फ़ुल ऐं एतिरी सिक्योरिटी वधण खां पोइ बि अहिड़ा घणेई माण्हू आहिनि जेका हेकर्स वेठा आहिनि जेका डार्क वेबसाइट ठाहे करे अलॻि अलॻि फ़ॉड या स्केंप करे माण्हूनि खे लूटनि था उन्हनि जो पैसो गायब कनि था उन्हनि जू निजी जानकारियूं पब्लिक में अपलोड करे ऐं उन्हनि खे नुकसानु पहुंचाईनि था अहिड़ी घणेई सुरक्षा संबंधी अञा बि जेकी ॻाल्हियूं आहिनि जेकी तकनिकी प्रगति उन्हनि जे साम्हूं टिकी कोन्ह थी सघे ऐं हू उन्हनि लाइ चुनौती स्वरूप आहे अगरि राजनीतिअ नज़रीए सां ॾिसूं अगरि ऑनलाइन त अॼकल्ह अहिड़ा घणेई कट्टरपंथी आहिनि की जेका ऑनलाइन माण्हूनि खे भड़काइनि था या कहिड़े धरम जे बारे में माण्हूनि लाइ ग़लति ग़लति लिखी करे सोशल मीडिया में पंहिजी सिक्योरिटी जी फ़ीचर्स जी मदद सां पंहिंजी आई डी या पंहिंजी जानकारी लिकाए ऐं माण्हूनि जी अलॻि पंहिंजे धरम खां जेका ॿिया विरुध धरम वारा माण्हू आहिनि उन्हनि लाइ ज़हर उगलन था ऐं माण्हूनि जे विच में असामाजिक तत्व ठही करे ऐं हिकिड़ी अस्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी फ़ैलाइन ता जेका की हिन समाज लाइ हिन देश लाइ खतरे स्वरूप थिए थी त उनमें बि तकनिकी चुनौतियूं साम्हूं अचनि थियूं ऐं अहिड़ियूं घणेई शयूं आहिनि जीअं की अगरि केर परिवार इलेक्ट्रोनिक जे मामले में ॾिसूं त अगरि केर सस्ती शयुंनि में जेतिरी शइ शइ जो भाव सस भाव सस्तो आहे त ओतिरी उन टेक्नोलॉजी अंदरि पाण खे सुरक्षा जी कमी महिसूसु थिए थी जीअं अगरि माण्हू सस्ती शइ वठे थो त उनमें गैरेंटी वॉरेंटी घटि अचे थी जंहिंजी वज़ह सां माण्हू पंहिंजी नुकसानु करे वठंदा पंहिंजे पेसनि जो नुकसानु कनि था पंहिंजी जान जो बि नुकसानु कनि था ऐं अहिड़ियूं घणेई मामला ॾींह बर ॾींह अख़बार टी वी मीडिया जे ज़रिये पंहिंजे साम्हूं पाण ॾिसी सघूं था त हीअ बि हिक तकनिकी चुनौतियुनि जा हिक उदाहरण आहिनि ऐं हिनजे अलावा ॿिया बि जीअं ऑनलाइन फ़ॉड वगै़रह त थींदा ई आहिनि पर हिनजे अलावा मनी लॉंड्रीग जा केस थींदा आहिनि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थींदा आहिनि जेका की इललीगल वैपंस या ड्रग डीलिंग जा ट्रांजेक्शन थियनि था त हू अॼु जी टेक्नोलॉजी जे व़जह सां ॾाढा सरल थी विया आहिनि जेका की पहिरीं जे समय में ॾाढा ॾुखिया हूंदा हुआ उन्हनि लाइ करण पर अॼु जी जेकी टेक्नोलॉजी आहे हू हुननि लाइ हुननि जे साथी स्वरूप बढ़िया ऐं आम माण्हू जी जनता लाइ या देश लाइ या देश जी सरकारु लाइ हिकिड़ी मुसीबतु स्वरूप साम्हूं अची वयी आहे जेकी तकनिकी जो वरदानु न बल्कि अभिशापु स्वरूप माण्हूनि जे साम्हूं अची चुकी आहे